हेल' हेल' मामोन ए ए फैनो हागोन मानो हाया जानो अबाव दं नोंलाय ए दे फै हाबफै अ मा जागोन जाग्राया जाग्राया ओरैनो सिंग्रा दं बिदिनो गजाफोर दं फुजिया ए ओमफाय बिस्किटफोर दं अ जागोन दे नोंसोरो सिङाव जफैग्रो बिनि उनावो आङो दे फैब्लानो जाबाय आं थांनाय बोसोरनिफ्राय बे रेस्टुरेन्टखौ खुलिदों बिदि बारा गोबाव जायाखै आरो बोसोरसेल' जाबाय आब'आ अबेनिमोन

मोजां जादों दे बिब्दिनोसै बाजार दिनखालि बांसिन जायो आरो बिदिनो बाजार नङि खालि बारा एसे एदि जाया थेवबो सोलिनो आन्था बिब्दि प्रफिट जागासिनो आरो लस्ट जायाखै जिखिनि मा होनो बाहायनाय माल बुस्थुफोरनि दामफोरा मा मोनफिनबाय थादों आरो ल'स्ट जायाखै बिदिनो जोंनि रेस्टुरेन्टनाव कफि साहानि अनगा बिब्दिनो चावमिन म'म' बिब्दिबो होनाय जायो आरो माखासे केकफोरबो होनाय दङ जोंनिआव केकफोरबो अर्डार होनो हायो आरो सोरनिबा बार्थडेफोर खालामनोब्लाथाय